ہم اور ہمارے لوگ تہمات پر بہت یقین رکھتے ہیں جیسے کہ کہیں جا رہے ہوں راستے میں بلی آ جائے تو کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی اب کچھ ہونے والا ہے یا پھر دودھ کا گر جانا اسے کہتے ہیں اپشگن ہو گیا ہے شیشے کا ٹوٹنا جاتے ہوئے انسان کو پیچھے سے ٹوک دینا آواز دینا اسے کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جانا اندھ وسواش ہوتا ہے کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہوں راستے میں کوئی چھینک دے ٹوک دے تو کہتے ہیں اپشگن ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایسا کام کرنا